खुश रहिये बताइए तऽ तऽ अहाँ जे अबै छियै तऽ हम तऽ अहाँके यहाँ जे भी कस्टमर अबै छथिन हुनकर सारा आदमीके जे भी समस्या होइ छै ओकर पूरा ध्यान रक्खल जाइ छै तऽ अहाँके पास कबसँ ई समस्या भेल छै तऽ दू दिन अहाँ अयलियै तऽ अहाँ हुनकासँ बातचीत कयलियै जे पासबुक काउंटरपर बैठे छथिन हुनकासँ हुनका कहलियनि तऽ ओ अहाँके की कहलनि हुनकासँ बातचीत कयलियै तऽ ओ किछु अहाँके नहि बतेलनि अच्छा एसन करू कि हम हुनका कह दै छियनि जे अहाँके जे दिक्कत छै कि पासबुक अहाँके सही समयपर नहि मिलैए इएहे दिक्कत ने छै कि पासबुक अहाँके नहि मिलैए तऽ हुनका हम कहि दै छियनि कि अहाँके जे दिक्कत है जे समस्या है ओकर पूरा ध्यान रक्खल जेतै हम कह दै छियनि कि तुरत अहाँके पासबुकके बनाके अहाँके समस्याके निदान कऽ देबै लए ठीक ने एकर बाद अहाँके कोइ प्रकारके दिक्कत होइत पासबुक अहाँके मिल जायत एकरा बाद फेर अहाँके कोइ प्रकारके दिक्कत होयत तऽ अहाँ हमरासँ मिलके अहाँ बतायब अहाँके कोइ भी दिक्कत नहि होयत आओर सभ जे अबै छथिन कस्टमर जे ग्राहक अबै छथिन पैसा निकालै या पासबुक बनबाबै या पासबुकके अप टू डेट करबाबै जे सभ अबै छथिन हुनका सभके साथे तऽ ई सभ समस्या नहि छै होइ छन्हि एकर सभके तऽ हम सभ पूरा पूरा ख्याल रखै छियै कि बैंकमे जे भी लोक अबै छथिन जे भी ग्राहक अबै छथिन हुनका साथे कोइ प्रकारके दिक्कत कोइ प्रकारके समस्या नहि होनि तऽ अहाँके साथे ई समस्या भेल तऽ ई समस्याके हम अपना स्तरसँ देखके